नमस्ते हाँ क्या हुआ हम आपको कपड़ा सिलने को दिए थे बच्चे का अपने के हैं बताइए सिल नहीं पाईं कपड़ा बच्चों को इस्कूल में क्या पहनके जाएँगे अच्छा बच्चों को डाँट पड़ रही है ना इस्कूल में तो आप ऐसे ही काम करेंगी हम सोचे हैं कि आप हमारा सिल देंगी तो हम दूसरा लोगों को बताएँगे तो वो लोग भी आपके यहाँ कपड़ा सिलवाएँगे जब आप ही नहीं हमारा ही नहीं सिलीं हैं आप तो हम दूसरों का दूसरों को कैसे बताएँगे बताइए

तो ये हम ना जानते हैं आप बताइए स्कूल में टीचर लोग नहीं ना जानेंगे टीचर लोग तो समझेंगे कि बहाना बना रहीं हैं सब ड्रेस ना ख़रीदना पड़े ना सिलवाना पड़े ये पहले सोचना चाहिए ना कपड़ा लेने से पहले सोचना चाहिए ना वो सही बात है आपकी हम समझेंगे आप समझेंगी लेकिन और कोई नहीं ना समझेगा टीचर लोग नहीं समझेंगे टीचर लोग नहीं समझेंगे वो समझेंगे कि ये सब बहाना बना रहीं हैं नहीं आते हैं तो वो अपने के लिए नहीं ना बोलेंगे कि हम नहीं आते हैं वो तो सब हम लोगों को ब्लेम करेंगे ना कि आप बच्चों का ध्यान नहीं देती हैं बच्चों का ड्रेस नहीं सिलवाती हैं हाँ तो जल्दी सिल दीजिएगा ठीक है चलिए सर नमस्ते